पिच्यासी आठ सौ पिच्यासी दो हजार दो सौ पंद्रह तीन लाख पच्चीस हजार दो सौ पचास आठ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ